इयां ते बड़ियां सारियां जगह्ं न इत्थै घुम्मने फिरने आह्लियां ते अस हर जगह् मतलब गर्मियें च अस हर जगह् मतलव घूमने जंदे जादातर गर्मियें च गै लोक इत्थै मतलब पिकनिक बगैरा जंदे जेह्की इत्थै प्रसिध्द जगहां न ओह् जियां मानतलाई आई सुध्दमहादेव आइया डुडु बसैंतगढ़ आइया पत्तनी टाप सनासर आईया इनें ल्हाकें च घूमने जंदे की के जेह्ड़ी प्हाड़ा दी खूबसूरती होंदी न मतलव उनेंई ई दिक्खियै इयां रूह् खुश होई जंदी ते जिसलै बी गर्मियैं च असें ई छुट्टियां बगैरा बी पौंदियां बच्चें गी ते अस उनें बी लेईयै जंदे ते स्कूला आह्ले बी बच्चें ई पिकनिक लेईयै जंदे अस मानतलाई घूमने जंदे ओह् मिगी बड़ी जगाह् पसंद ऐ क्योंकि उत्थै शिव जी भगवान दा ब्याह् होए दा हा ते मतलब कि उस स्थान बिच्च जाइयै इक बड़ी गै मनै दी शांति बी थ्होंदी ते जेह्की पूजा अर्चना बगैरा करनी उत्थै जाइयै मतलब बड़ा मज़ा आंदा उत्थै घूमने फिरने ई उत्थै जेह्का शिवजी भगवान होंदा हवन कुंड हा हून इसतै च मतलव कि पानी भरोते दा ऐ ते नोहाड़े बिच्च शनान करियै आखदे कि मतलव सारे पाप जेह्के न ते जेह्ड़े कश्ट न भगतें दे दूर हेई जंदे उसतै हबाद जेह्की जगाह् मिकी पसंद ऐ ओह् ऐ पतनीटॉप पतनीटॉप मतलब जेह्के उसदी खूबसूरती ऐ उस जगह दी ओह् बड़ी गै शैल ऐ ते ओह् मिगी बड़ा गै पसंद ऐ पिकनिक स्पॉट बी ऐ ते मतलब उत्थै दूरा दूरा लोक आए दे होंदे ते अस जिसलै बी कोई बी पलैन बनांदे घूमने दा ता सारे शा पैह्लें लोग इयै आखदे कि फ्रैंड़स इयै आखदे के असें पतनीटॉप जाना ते उत्थै झूले लग्गे दे चिल्डरन पार्क ऐ उत्थै झूले लग्गे दे बच्चे बी बड़े खुश होंदे न सनासर जेह्का ऐ उत्थै जाना बी बड़ा पसंद ऐ की के उत्थै सनासर लेक ऐ मतलब कि बड़ी प्यारी लेक ऐ आर्टीफिशल लेक बनाई दी ऐ ओह् पर बड़ी सुंदर ऐ उत्थै बी शकारे बगैरा लाए दे न उसतै च झूटना बी बड़ा मज़ आंदा होर इक जगह जेह्ड़ी ऐ इत्थै ऐ साढ़ै मानसर लेक ऐ मानसर लेक ते बहुत गै प्यारी लेक ऐ आखदे न कि जेह्ड़े बासुकी नाग न ओह् इत्थै रौह्ंदे न ते उंदे मन्दर बी हैन इत्थै उसतै च एह् होंदा कि नोहाड़ी परिक्रमा पूरी करियै पूरे दर्शन करियै फ्ही गै साढ़ी जेह्की ऐ संपन्न होंदी जात्तरा ते उत्थै बी इन्ना प्यारा मतलब कि उद्धर मानसर जेह्का मछलियां मतलव बड़ा प्यारा उत्थै सारे मछलियें आटा दिंदे ते सारियां गै जगां बड़ियां शैल न ते मिकी सारियां एह् जगहां पसंद न